دہلی میں تعلیمی نظام خصوصی ضروریات والے طلبہ کے لیے نا کافی تعاون کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کئی اقدامات کر رہا ہوں اور اقدامات کا کا مقصد تعلیمی نصاب اکتساب جائزہ اور معاونت کے دیگر طریقوں کے ذریعے طلبہ کی ضروریات کو پورا کرنا ہے یہاں کچھ اہم نقاط بیان کر رہا ہوں نصاب میں ترمیم جیسے خصوصی نصاب دہلی میں خصوصی ضروریات والے طلبہ کے لیے خصوصی نصاب تیار کیا جا رہا ہے جو ان کی تعلیمی ضروریات اور سیکھنے کی صلاحیتوں کے مطابق ہو شامل تعمیل تعلیم نصاب میں شامل تعلیم کے اصولوں کو اپنایا جا رہا ہے تاکہ خصوصی ضروریات والے طلبہ کو عام طلبہ کے ساتھ شامل کیا جا سکے احتساب جیسے اساتذہ کی تربیت اساتذہ کو خصوصی ضروریات والے طلبہ کی تعلیم کے حوالے سے تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ ان طلبہ کی بہتر رہ رہنمائی کر سکیں اسکالرس کی نگرانی حکومت اور تعلیمی ادارے اسکولوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے خصوصی ضروریات والے طلبہ کو مناسب سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں دوریانہ وار جائزہ انفرادی تعلیمی منصوبے خصوصی ضروریات والے طلبہ کے لیے انفرادی تعلیمی منصوبے تیار کیے جاتے ہیں جو کہ سیکھنے کی صلاحیتوں کے مطابق ہوتے ہیں مسلسل جائزہ طلبہ کی کار کردگی کا مسلسل جائزہ لیا جاتا ہے اور ان کی ترقی کے مطابق تعلیمی منصوبے میں ترمیم کی جاتی ہے شراکت داری اور تعاون این جی اوز کی ماہرین سے شراکت حکومت این جی اوز اور خصوصی تعلیم کے ماہرین کے ساتھ شراکت کر رہی ہیں تاکہ خصوصی ضروریات والے طلبہ اور بہتر خدمات فراہم کی جا سکے والدین کی شمولیت والدین کی تعلیم تعلیمی عمل میں شامل کیا جاتا ہے اور ان کی رہنمائی کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے بچے کی تعلیم میں مدد کر سکیں پالیسی اور قوانین قانونی فریم ورک جیسے دہلی میں خصوصی ضروریات والے طلبہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف قوانین اور پولس پولیسز بنائی جا رہی ہیں جیسے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ میں شامل ترامیم ان اقدامات کی مدد سے دہلی میں خصوصی ضروریات والے طلبہ کے لیے تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور ان کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے